सुनायाथ' सुयोमोन आङो ब्लाउस गांसेआव बिदिनो पन्सास टाका लायो गांबेसे नांगौ ए औ औ औ मेख्ला गांसेआव आङो सत्तुर टाका लागोन नांनाया माला नांगोन ए गांनैजों एकस' टाका गोलैगोन मेख्ला गांसेआव सत्तुर टाका गोलैगोन औ माला लांगोन नोंलाय दे बिदिब्ला सुनानै दोनगोन आङो औ औ नों सोलाबनायजों लांफैबानो जाबाय दे डाब'ल सिलाय होगोन आं मोजां सुनानै दोनथारगोन आङो गानबावगौ नंलायलायनाय ओमफ्राय जेबो नांला बिनिफ्राय हो ए दे गांबैसे नांगौ लानानै फैबानो माबा लांफैबानो जाबाय आं नों अर्डार होनायखौ गासैबो सुनानै दोनगोन दे दे दे आं सुनानै दोनजोबगोन नों माब्ला सोलाबो लांनो फैब्लानो जाबाय दुइ मिनिट जायाखै नामा

बिदिबालाय लांफैदो सोलाबनायजों नोंनि सोलाबनायजों